हा न मां रांद लाइ त न पर शौंक़ु लाइ मां ज़रूर सफ़र कयो आहे मूंखे सुठो लॻंदो आहे मां वेंदी आहियां अ सफ़र जे दौरनि जीअं कॾहिं अ दिल्ली कॾहिं आगरो कई जॻह सफ़र कयो आ्हे दिल्ली में जीअं लाल किलो लोटस टैंपल इन तरीक़े जी लाल किले कई तरीक़े जी शयूं ॾिठियूं हिते इतिहासिक इमारतू त मूंखे सुठो लॻंदो आहे ईअं किथे रास्ते में कोई सफ़र जे दौरानि कोई मिलंदो आहे उन सां ॻाल्हाइण उनसां कॉन्टेक्ट में अचनि त इहे ॻाल्हियूं मूंखे सुठी लॻंदियूं आहिनि मां कयो आहे सफ़र इन तरीक़े सां शौंक़ु जे हिसाब सां हा खा हा मूंखे खा खाधे पीते जो बि शौंक़ु आहे त पोइ मां वेंदी आहियां त किथे खाइण लाइ बि नई नई तरीक़े जी डिशेज मिलंदियूं आहिनि उहे सभु ॾिसंदा आहियूं खाईंदा आहियूं त